पहिरों ग्रिटिंग कार्ड ते लिखी करे पंहिंजे फ्रैंड्स खे हिकु सुखड़ियूं तौरु ॾियण में जाम ट्रैंड हुयो हुन ॻाल्हि जो त उन वक़्तु जीअं मां स्कूल में हुयमि त मां हिकु ग्रीटिंग कार्ड ते पंहिंजी साहेड़ी खे हिकु प्रोस लिखी ॾिनो जीअं त गुलनि में गुलु ॾिठो गुलाब जहिड़ो कोई न ॾिठो दोस्तनि में दोस्त ॾिठो तो जहिड़ो दोस्त न ॾिठो त उनखे इहे जाम वणियो हुयसि ऐं उन मूंखे चईं होईं की तूं अञा लिख न छाकाणि त तूं चङो सुठो राइटिंग थी करीं